हमलोग अपने घर के आस पास जितना भी जगह है उसको स्वच्छ रखने के लिए कोई भी मेहनत करते हैं और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हैं कि चलो सब मिल के आस पास जितना भी जगह है सबको साफ रखेंगे साफ रखने से हमलोग स्वच्छ रहेंगे क्योंकि जितना ज़्यादा गंदा जगह रहेगा उतना ज़्यादा बीमारी उत्पन्न होगा इसलिए अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए आस पास के वातावरण को भी स्वच्छ रखना पड़ेगा इसके लिए हम सब को एक साथ मिलकर सफाई करना चाहिए सफाई घर का हो या आस पास के क्षेत्र का हो स्वच्छ रखना सबकी जिम्मेदारी होती है इसलिए हम लोग एक दूसरे को सहायता ले कर आस पास के वातावरण को साफ और स्वच्छ रखते हैं ऐसे जंगल हो गया नाला हो गया गंदा यदि पानी नाला में रहेगा तो अनेकों बीमारियाँ पैदा होगी अनेकों बीमारियाँ पैदा होने से खुद भी बीमारग्रस्त हो जायेंगे और दूसरे लोग को भी दिक्कत होगा आस पास के लोग भी यदि देखेगा तो बोलेगा देखो कैसा आदमी है जंगल को को साफ नहीं करता है एक के बजह से दूसरे लोग को भी परेशानियाँ होती है इसलिए हमलोग आगे चल कर सबकी सहायता करते हैं और उसको साफ करके स्वच्छ रखते हैं जगह स्वच्छ साफ रहेगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगी